असें ऐक्शन करना हर चीजै ई दिक्खना केह् किन्ना अस ओह् करी सकनें आं एह्दे कन्नै जेह्का अस करी सकनेंआं अस उसी किश पुजाई सकनेंआं ओह्दे कन्नै अस बी बजाई सकनें आं एह्दे बारै बिच असें जानना ऐ